हांव लग्नाक गेल्लें कोणाल्या तरी आनीक म्हाका थंय एक एक बायल थंय एक साडी न्हेशिल्ली आनी म्हाका ती खूब बरी दिसली आं आनी मागीर हांवें घरा कडेन येयलें आनीक वर्डर केली साडी पळोवपाक इतली बरी दिसताली आनी ती ऑर्डर केले नंतर ती साडी आयली आनी ती साडी जर प्रत्यक्षान पळयत शीं तेका हात लावपाचो न्ही इतली पाड साडी वा हात लायले की अशी जाळी कशी जाताली कलर तर तिजो पळोवपाचोच न्ही आनी ब्लावज पीस तर तो सामको एक सायडीन फुटिल्लो तो शिवपाकच मेळनाशिल्लो आनी ती खरेंच पळोवपाची न्ही आनी साडी जर हांयें अशें करून ओपन करून पळयली मदीं मदीं मदीं मदीं सगळें बुराक अच्ची पो कोण म्हणटलीं ही नवीन साडी काय म्हूण आनी हांव जी अशें करून सोडून जेन्ना हांव पळयतालें तेन्ना मांय आयली आमगेली आनी म्हणपाक लागली अगो तुयें कितें हाडला साडी साडी हिती साडी गो खंयची बथर घेवन येयल गो तूं अशें म्हणपाक लागली म्हाका आनी म्हाका खरेंच ती साडी खरें न्हेसशीत शीं दिसना इतली पाड साडी हांव म्हण्टा इतली पाडले प्रॉडॉक्ट तुमी करता तरी कित्याक लोकांक बरें दियात न्ही कितें दितात तें